मां सिंधी में थदड़ी पचाईंदी आहियां मिठी मानी बेसण जी कोकी और दालि जा परांठा हुनमें सिंधी मानी असांजे खे ॾाढी वणंदी आहे जंहिंमें जंहिंमें ख खंड असां पुसाई रखंदा आहियूं पोइ अटे में अटे में घोली करे असां पचाईंदा आहियूं मां त वे गोई अटो गोईंदा आहियूं पोइ राति जो थदड़ी पचाईंदा आहियूं हिकु ॾींहुं पहिरीं पचाई रखंदा आहियूं ॿिए ॾींहुं असां पूजा करी करे खाईंदा आहियूं और असांखे दीवाली बि ॾाढी सुठी लॻंदी आहे असां दीवाली में बि लाइयूं वायूं ठाहींदा आहियूं घर में तिरनि जी लाइयूं परमल जी लाइयूं ॿारनि खे ॾाढी सुठी लॻंदी आहिनि होली ते गुजिया बि ठाहींदा आहियूं घर में ॿारनि खे गुजिया बि ॾाढी सुठी लॻंदी आहे खोए जी गुजिया ठाहींदा आहियूं उनमें सॼो सुको मेवो बि विझंदा आहियूं ॿियों अ सिंधीयुनि में असां कढ़ी चांवर ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि ॿारनि खे कढ़ी चांवर खाईंदा आहिनि सिंधी में असांजी कढ़ाई कढ़ी त फेमस आहे सभिनि माण्हुनि खे कढ़ी ॾाढी सुठी लॻंदी आहे और असांजे पड़ोस में असां रोज उनखे जडहिं बि कढ़ी ठाहींदा आहिंयूं त त उनखे कटोरो भरी ॾेई ईंदा आहियूं हूअ असांखे मट में बी भाॼी ॾेई वेंदी आहे हा सिंधीयुनि में असांजा दालि पकवान बि ॾाढा फेमस आहिनि कडहिं बि शादी वादी थींदी आहे त नाश्ते में दालि पकवान जो नाश्तो ज़रूर हलंदो आहे और साई भाॼी चांवर बि सुठा लॻंदा आहिनि सिंधीयुनि जी रोटी में ॾाढो स्वादु हूंदो आहे